शिव ढाबे से बोल रहे हैं भैया एक मुझे एक बड़ा ऑर्डर देना है तो आपके पास कोई बेहतर डील बताइए आप कोई डिस्काउंट कूपन वगैरह नहीं पाँच परसेंट तो बहुत कम हो जाएगा कुछ और अच्छी डील दस परसेंट ठीक है